अजकल डांस रील शार्टस मतलब सोशल मीडिया बहुत गै फेमस ऐ अजकल जेह्ड़ा ऐ बंदा इंसान मतलब जेह्ड़ा अकेलापन ऐ अकेला अकेला रौंह्दा ऐ ओह् बी यू ट्यूूब चलांदा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चलांदा ओह् बी दिक्खदा रौंह्दा दिक्खदा रौंह्दा उसी खुशी उ'नें उ'नें खुशी लभदी ऐ ठीक ऐ खुशी लभदी ऐ भीड़ हून अकेलापन बंदा केह् करै अजकल टीवी शीवी सारा किश बंद कोई दिक्खदा नेईं ऐ फोन बिच गै दिक्खदे ते अजकल जो डांस रीलें चलदी गै चलदी लोक दिक्खदे दिक्खदे लोक मोटीवेट होंदे जि'नें जि'नें डांस पसंद ऐ होर ते लोक दिखदे गै दिखदे उ'नेंगी मोटीवेशन लभदी ऐ अंदरू मतलब इक मनोरंजन खुशी लभदी ऐ दिक्खियै तुसेंगी मिलियै बहुत गै अजकल अग्गै तगर चलै करदा ठीक ऐ तुसेंगी मैं सनाना चाहन्नां कि एह् सोशल मीडिया अच्छा बी ऐ बट्ट बुरा बी ऐ कोई कोई लोक जेह्ड़े ते डांस दिखदे मतलब कोई गंदी नजर हून कोई कुड़ी गै डांस करै दी होए कोई इ'यां गंदी नजर कन्नै कोई लोक दिखदे बट्ट लेकिन जेहड़े सच्चे जेह्ड़े अच्छे मतलब पाजीटिब सोच आह्ले होंदे जेह्ड़े ओह् ओह् अच्छी चीज दिखदे डांस स्टैप दिखदे अजकल डांस रीलें शार्ट्स बहुत गै फेमस बड़ी गै फेमस ऐ मीं आपूं मीं आपूं गै दिक्खना होन्नां खुद दिक्खना होन्नां उ'नेंगी ओह् दिक्खियै मिगी आपूं गै खुशी खुशी लभदी इक केह् ऐ बंदा बंदा बेह्ले कल्ला बैठे दा होंदा ऐ केह् करी सकदा ऐ ठीक ऐ बंदा एह् दिक्खो अच्छे ऐ मतलब लेकिन अच्छे ऐ पाजीटिब वे बिच दिक्खो होर जो मेरा फेवरिट डांसर इ'नें पुच्छेआ मेरा फेवरिट डांसर जेह्ड़ा सोशल मीडिया बिच मेरा इक गै फेवरिट डांसर ऐ जेह्ड़ा ओह् ऐ पीयूष भगत ओह् साढ़ा अपना जम्मू दा ऐ जम्मू दा मुड़ा ऐ ठीक ऐ ओह् जम्मू दा मुड़ा ऐ केह् ऐ ओह् पैह्लें बड़े गरीब होंदे हे ओह्दा भापा सब्जी बेचदा हा ते सब्जी बेचदा हा पर अज्ज ओह् अज्ज ओह् कोरियोग्राफर बनी गेदा ऐ डांस दा कोरियोग्राफर जेह्ड़े मतलब फिल्में बिच डांस डूंस करदे ते कोरियोग्राफर जम्मू दा मुड़ा साढ़ा किन्नी बड्डी गल्ल ऐ ते अज्ज डांस ओह् बी की उन्नै सोचेआ होना कि मैं डांस बिच्च इन्नी दूर तगर पुज्जना कीऽ पुज्जेआ अपनी मैह्नत दस्सियै अपनी मैह्नत दस्सियै ओह् उद्धर अच्छी अच्छी तरहा डुब्बेआ होई बिच गेआ ते ओह् में मीडिया बिच जिसलै ओह् बड़ा शैल लगदा ऐ ते कन्नै ओह्दी हरकतें ओह्दा डिसिपलन बहुत गै अच्छा ऐ ठीक ऐ उं'दी बोलचाल बहुत अच्छी ऐ ओह्दे स्टैप्प बड़े अच्छे न ओह्दे स्टैप्प मतलब ओह् यूनीक स्टैप्प न ठीक ऐ उं'दे स्टैप्प मैं आपूं बी सोचना होन्नां मैं बी डांस सिक्खां बट्ट हून सिक्खी सकदे कोई बी बंदा सिक्खी सकदा ऐ बट्ट लेकिन पीयूष भगत आल टाइम सोशल मीडिया पर सबसे बेस्ट पीयूष भगत पीयूष अपने जम्मू दा मुड़ा ऐ यार जम्मू दा मुड़ा ऐ ते कन्नै अपना गै ऐ ओह्दा डिसिपलन बी अच्छा ऐ ठीक ऐ बोलचाल अच्छी ऐ प्रैक्टिस मतलब अपने कम्म बिच उ'न्नै फोकस दित्ते हर बड्डे बड्डे जेह्ड़े उं'दे सुपरस्टार ओह्दे कन्नै कन्नै कोरियोग्राफ करदा ओह् ठीक ऐ ते होर केह् चाहिदा पैहे कमा दा ओह् ते अपने भापा पैह्ले पैह्ले बचारे ओह् सब्जियां बेचदे हे ठीक ऐ बट्ट हून ओह् खुश ऐ हून उ'न्नै कोठी शोठी बनाई दी ऐ दिक्खो डांस कन्नै किन्ना किश हो अस मतलब कोई बी ऐक्टीविटी कोई बी चीज मतलब ओह्दे बित मैह्नत करै ना ते बड़ा दूर दूर पुज्जदा ऐ ते मैं ओह् आखनां डांस रीलें दिक्खो बट्ट खुद बी करो आपूं बी क करो बड़ा अच्छा डांस ऐ एह् डांस इक बड़ी अच्छी चीज ऐ